आं दा ट्रेक्ट'रफोरनि नुबोनायाव ट्रेक्ट'रा दि जा नांगोलजों खामानि मावनाय गोबाव टाइम लानायखौ थाबैनो खामानि मावनो हायो आरो आथिखालाव ट्रेक्ट'र हालेवनानै गोबां माइ आबाद बायदि आबाद खालामनो हायो आरो ट्रेक्ट'रा जोंखौ थांनानै थानायाव दोरोङारिनि थाखाय गोबां मदद खालामदों ट्रेक्ट'रजों जोङो गोबां खामानि मावनो हायो जेरै हा रोगानाय बाला बायदिफोरखौ थिखांनानै लाबोनाय बेफोरखौ मावनो हायो ट्रेक्ट'रा जोंखौ जिउ राहानि थाखाय गोबां मदद खालामदों ट्रेक्ट'रा जोंखौ गोबां हालेवनाय बिदिनो बायदि मैया आबादनि थाखाय गोबां मदद होदों